گڈ گڈ ایوننگ سر گھر ویلکم سر میں آدتیہ کمار بول رہا ہوں دیوبند سے جی ہمارے یہاں جو ہے برتھڈے پارٹی ہے میری ڈاوٹر کا ہے تو میں چاہتا ہوں مجھے بھاری مقدار میں مٹھائی چاہیے لڈو چاہیے گلاب جامن چاہیے آپ کے یہاں تو میں بتایا نا آپ کو کہ لڈو چاہیے گلاب جامن چاہیے اور برفی چاہیے سبھی کے بیس بیس کلو تعداد میں چاہیے جی تو بڑے دکان میں یہ سب نہیں ملتا ہے کیا جی جی ٹھیک ہے تو یہ ہمیں جو آپ کو لڈو اب یہ جو بھیجنا ہے کم سے کم آپ کے ہوٹل سے پانچ کلو پر واقعی ہے ہمارے یہ تو آپ ڈیلیوری کے ذریعے بھیجیں گے یا یہ کہ مجھے اپنا آدمی بھیجنا پڑے گا آپ بھیجیں گے تو کیا خرچہ آئے گا اور اگر میں خود منگاؤں گا تو پھر جی بھاری مقدار میں لینے میں زیادہ رعایت نہیں ہوگی کچھ زیادہ رعایت عام رعایت عام قیمت پہ جی وہ تو آپ آئیں گے پھر لائیں گے یہ دس مرتبہ جھمیلا کون جھیلے گا سر بہتر ہے کہ آپ موبائل پر مجھے فائنل کر دیں ہم آپ کو فون پے سے پے ٹی ایم کر پیمنٹ کر دیتے ہیں ہمارا آدمی جائے گا لے کے چلا آئے گا جی جی ٹھیک ہے تو آپ اپنے بچوں سے کہہ دیجیے کہ وہ تفصیل بھیج دے ہم پھر دیکھ لیتے ہیں جس طرح ہو ویسا بتا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ سر ہاں بولیے سیون فور ایٹ ایٹ سکس فور ون سکس سکس فائیو ٹھیک ہے